भारतके किछु अगर प्रसिद्ध नृत्य शैलीके रूपमे अगर बात करी तऽ भारतमे किया मैथिलीके किया नहि बात करब जट जटिन हमरा ओहिठुनका अपना ओहिठुनका जट जटिन जे छै नृत्य ई सभसँ बेसी फेमस छै खास कए कऽ बिहारक मैथिली आ कोशी क्षेत्रक जे भी लोक छथि हुनका लेल ई काफी ज्यादा फेमस छै किआकि जखन जखन की कहैत छै सामा चकेबा होइत छै जखन जखन सामा चकेबा अपना ओहिठाम होइत छै ई जट जटिन नृत्य जे छै काफी ज्यादे ओहि समयमे मतलब प्रचलितमे रहैत छै काफी ज्यादे लोक सुनैत छथि आओर खास कए कऽ लेडीजके लेल खास कए कऽ लेडीजके लेल ई बहुत नीक सौभाग्य होइत छै एकर बहुत नीक खास टाइम होइत छै जाहि समयमे ओ अपन समयके रोमांचक बनबैत छथिन अपन समयकेँ बहुत नीक बनबैत छथिन जाहिसँ लोकोके रोमांस भेटैत छै आओर हुनको अपना मतलब अपन किछु समय स्पेंड किछु समय ओहिमे व्यतीत करैत छथिन जाहिसँ हुनका नीक लागैत छनि